जोंनि सोरगिदिं साखोन सिखोन लाखिनोब्ला जोङो मा खालामनांगोन जोङो माखासे जे बिदिनो जानाय पेकेटफोर जे दाखोर दालाफोरखौ मोनसे दासफिन आव दोननानै बा मोनसे जायगायाव लांनानै मोजाङै सावनानै जोङो फोजोबस्रां नांगोन लोगोसे जोङो बिफां लाइफां गायनानै गोथांयै लाखिनो हायो